जैसे कि अखनि हम लोग का पाँच साल पहले गाँव में चलने लायक रस्ता सही नहीं था आब अभी अब का बाईस बाईस तेईस से हम लोग का रोड बहुत हीं अच्छा बन गया है जैसे कि अब अखनि फ़िलहाल पोखर का काम हो रहा है रोड का काम हो रा है नाला का काम सब हो रहा है जैसे पहले कहैं कहैं ढलुवा हो रहा है तो कहैं पीचिंग हो रहा है पोखर में पहले पोखर को नहा किया जाता है जे सी बी से उसके बाद मज़दूर लोग बहुत उसमें लागे हुए रहते हैं खर ईंटा को खरंजा लगाया जाता है उसके बाद खारंजा के बाद फिर उसमें खाँच काटा जाता है पीलर बनाया जाता है उसके बाद सीढ़ी बनाया जाता है सीढ़ी बनाने के बाद उसके बाद पलस्तर करके उसके बाद कलर पैंट किया जाता है उसके बाद पोखर के काते काते पेड़ पौधे भी रोपा जाता है रोड स रोड भी नहीं जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर रोड भी बनाया जा रहा है हम लोग का बस्ती में यही सब अखनि अच्छा काम हो रहा है माधोपुर में